हमारे जौनपुर जिले में कुछ व्यंजन खाद्य पदार्थ मुख्य हैं जैसे बाटी चोखा पूरी सब्जी दाल चावल बाटी चोखा हम उपला पहले लगाते हैं उपले को जलाते हैं उसमें आग जब बनती है तो बाटी को गोला गोला बना करके उसपे रखा जाता है तब बाटी पाक जाती है आलू को उबाल उसी में डाल करके भूनते हैं भूनने के बाद तब उसको चोखा बनाते हैं बाटी चोखा हमारे यहाँ प्रसिद्ध भोजन है और उसको जब खा खा के लोग उब जाते हैं तो पुरी सब्जी वगैरह सब तैयार करते हैं इसलिए उसके बाद फिर दाल चावल भी लोग बनाते हैं बनाके खाते हैं लोग हमारे यहाँ अच्छी तरेह से इस चीज का प्रचलन है लोग खाते हैं हमारे जौनपुर जिले का पराम्परिक व्यंजन जो है खाद्य पदार्थ बाटी चोखा है पूड़ी सब्जी है दाल चावल है लोग खाते हैं इससे बाहर के लोग भी आते हैं पर्यटक जो लोग हैं वो लोग भी खाते हैं और जाने के बाद बड़ाई भी करते हैं कि हँ वहाँ पर गया था यहाँ ये चीज अच्छी मिली बाटी चोखा अच्छा लगा पुरी भाजी जो है वो भी अच्छा लगा लोग खाते हैं जिलेबी भी हमारे यहाँ का जो है वो प्रसिद्ध है

पुरी भाजी हो लोग खाते हैं अच्छी तरेह से हमारे जौनपुर का सबसे मसहुर और अच्छी औ खाद्य पदार्थ जो है बाटी चोखा पुड़ी सब्जी जलेबी और चाट ये मशहुर है